ہم نے بچپن ميں اسكول ميں مغل بادشاہ كے بارے ميں پڑھا اور سنا ہے جس ميں سے ايک بادشاہ اكبر جن كا پورا نام جلال الدين اكبر ہے اكبر بادشاہ تئيس نومبر پندرہ سو بيالس كو پيدا ہوئے يہ اس وقت پيدا ہوئے جب ان كے والد نصيرالدين ہمايوں شير شاہ سوري كے ہاتوں شكست اٹھانے كے بعد ہندوستان كے تاج اور تخت سے محروم ہو چكے تھے اور اپنے مختصر لشكر اور اپنى بيوى بچوں كے ساتھ ادھرادھر گڑدہ ہونے پہ مجبور تھے اكبر كى پيدائش صوبہ سندھ كے مشہور كش قصبے ميں عمركوٹ ميں ہوئى پہلے ان كا نام بدرالدين ركھا تھا اور بعد ميں تاريخ كى اوراق ميں جلال الدين محمد اكبر كے نام سے سامنے آيا جو كہ بہت مشہور ہو گيا آج ہر بچے بچے كے زبان پر جلال الدين اكبر كا نام آتا ہے جو كہ ہر كتاب ميں لكھا گيا ہے اكبر كى پرورش اپنے باپ كے بجائے چاچا كے گھر ہونے لگى انيس سو چھپن ميں دلى آگرہ پنجاب گوالير اجمير ميں فتح كر كر اكبر سلطنت كے بنگال سے افغانستان اور كشمير سے دكن ميں دريائے سے گوداورى تک پھيل گئے اور ہر جگہ اكبر كا ہى راج چلنے لگا اكبر نے نہايت ہى اعلىٰ دماغ پايا تھا ان كے دماغ كى آج بھى لوگ تعريف كرتے ہيں اس نے ہندوؤں كى تاليف ایک قلوب كى خاطر انہيں زيادہ سے زيادہ مرددى اور ان كے ساتھ ازدواجى رشتے قائم كيے اكبر نے ايک ہندو اور جودھا بائى سے بھى شادى كى جو كہ اس كى بيٹے جہانگير كى ماں تھى جودھا بائى نے مرتے دم تک اسلام كو قبول نہيں کيا اور وہ ايک اور بادشاہ كا نام ميں آپ كو بتانا چاہتى ہوں جو كہ شہاب الدين محمد شاہ جہاں كے نام سے مشہور ہے جو كہ مغليہ سلطنت كے پانچويں حكم حكم داں تھے جنہوں نے جس كا اس نے حكومت مغل فتح فنِ تعمير كى معراج تھا تاج محل آگرہ جامع مسجد اور لال قلعہ دلى جہاںگير كا مقبرہ اور شاليمار باغ لاہور وغيرہ اس كے اعلی ذائق كے چند نظارے اور لزاور نمونے ہيں جو كہ جو كہ شاہجہاں نے بنايا تاج محل دنيا كا قيمتى نمونہ تھا انہوں نے اپنى بيوى كى ياد ميں بنايا تھا اس اپنى بيوى ممتاز محل كے نام سے بھى بنوايا تھا جو كہ چودہ بچوں كى ماں تھى ان كى ياد ميں بنوايا اور اپنے بڑے بيٹے كو تخت دينا چاہتے تھے ليكن ان كے دوسرے بيٹے اورنگ زيب نے نا كہ صرف اقتدار چھين ليا بلكہ اپنے باپ كو آگرے كے قلعے ميں بند كر ديا جس كى وجہ سے وہ يہ كچھ نہ كر سكے تاج محل ايک مشہور عمارت ہے اسے آج بھى دنيا كا ساتواں عجوبہ كہا جاتا ہے دور دور سے لوگ اسے ديكھنے آتے ہيں اور ہر كوئى اسے پسند كرتا ہے وہاں آ كر فوٹو كھنچواتے ہے تصويريں بناتے ہے اور اس كى كہانياں پڑھتے ہيں اور اسے ديكھ كر راجا كا پرانى باتيں ياد كرتے ہيں اگر آپ كبھى تاج محل جائيں تو وہاں كے بارے ميں جانكارى لیں اور تاج محل جا کر اس آگرہ جا کر تاج محل ضرور دیکھے کیونکہ تاج محل ایک بہت خوبصورت عمارت ہے